जी मतलब क्या साइज़ में लेना है क्या सब साइज़ है जी जी लो प्राइस में लेना है कि मतलब हाई में जी कब लेना है लो प्राइस में मतलब पचहत्तर रुपैया का आपको आएगा मतलब एक चप्पल हाई में आएगा आपको एक सौ अस्सी रुपैया जी कमे करके आपको बोले हैं लेना कब है कर देंगे दो चार पाँच रुपैया आपको कम हाँ ये सब मतलब सैंडिल में भी है सैंडिल में क्या लेना है आपको मतलब जैसे मॉडल में चप्पल होता है जी ठीक है आपको मतलब पाँच रुपैया बोले ना कर देंगे आपको कम कितना चप्पल अच्छा क्वालिटी में आपको देंगे

जी जी साठ में तो नहीं हो पाएगा इतना मतलब नहीं बचता है जी नहीं इतना बचेगा तो हो गया लगा देंगे आपको जी नहीं उतना नहीं बचता है आपको कम कर दिए ना पाँच रुपैया पहले कम कर दिए पचहत्तर लगेगा तो वही से पाँच रुपैया आपको कम कर देंगे ना सत्तर लगेगा ठीक है आप आइएगा ना तो सैंडिल भी ले लीजिएगा अच्छा अच्छा क्वालिटी में सेंडिल सब भी है ठीक ना ये कितना मतलब आपको कितना पीस लेना है और सेंडिल में कितना लेना है

जी जी ठीक है तो आजे में आ रहे हैं ना ठीक है आइए